हेलो लकी नामसँ हमर एकटा पिज्जा ऑडर रहै जेकि डिलीवर देखा रहल अछि आओर ओ जे छै से अब हमरा ऑडर जे छै से नहि भेटल हँ ओ ऑडर हमरा कखन तक भेटत ई अहाँके सर्विस जे छै से बड़ा गजबके अइ हमर प्रीपेड कएल रहै आओर हमर पिज्जो नहि भेटल आओर कहै छै कि डिलीवर भऽ गेल अजब हाल अइ हमर पिज्जा अभीके अभी डिलीवर करू नहि तऽ किछु शिकायत कऽ देल जाएत